यह तो घुटने के दर्द के घरेलू उपाय तो यह हैं कि यदि आपके किसी के लीगामेंट या घुटनों में दर्द है तो मैम मेम मैं आपको क्या बताऊँ मैं मेरा खुद का उदाहरण बता रहा हूँ मेरा सन दो हज़ार तेइस में एक्सीडेंट हो गया था और मेरे लीगामेंट खराब हो गए थे डॉक्टरों ने मना कर दिया था तो घुटने को मैंने स्वयम अपने आप में ठीक करे हैं घुटने का घरेलू उपाय यह है कि आप पहली बात तो एक्सरसाइज करो और सुबह शाम घुटनों में सरसों का तेल लगाओ ओ उससे मालिश करो हल्की हल्की सी ज़्यादा टाइट नहीं और सुबह और शाम थोड़ा सा गुनगुना पानी करो घुटने के ऊपर एक सूती कपड़ा रखो ओर वह पानी को हल्के हल्के गुनगुने पानी को डालो और डालने के बाद फिर घुटने को एक्सरसाइज करो चलाओ आगे पीछे आगे पीछे और भी उपाय हैं उसके लिए देसी जड़ियाँ आती हैं उसका लेप लगा कर बाँध लो और ऊपर से हल्की हल्की सरसों की तेल लगा के ओर फिर हल्का हल्का कंडे जला कर या कुछ ऐसा ताकि उसमें सिकाई हो सके तो मेरे हिसाब से तो इस हिसाब से घुटनों में काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलता है और पेसेन्ट जो भी रहता है काफ़ी जल्दी रिकवर कर सकता है क्योंकि मैंने खुद यह प्रैक्टिकल करके देखा है और आज ईश्वर की दुआ से मेरे लीगामेंट बराबर काम कर रहे हैं बस मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगा